मैंने अपने जो सोशल मीडिया एकाउंड में एकदम है परिवार वाला ग्रुप मतलब फॉलो कर रखा है और एक जो देश दिव्य की विकास दिव्यकीर्ति सर हैं दृष्टि आई ए एस के उनको फॉलो कर रखा है और जो मेरे कोचिंग निर्माण कोचिंग के जो निदेशक हैं संजय सर उनको और जो मतलब और जो भोपाल में सिविल सर्विसेस करके जो निदेशक है उनको फॉलो करके रखा है और इनके अकाउंट्स को मैं देखती रहती हूँ और जो मेघा जो महात्मा गांधी जो कोचिंग है इसको भी इससे मुझे डेली उनके जो भी समय सामयिकी होती हैं उनको पढ़ने का वक्त उनका मतलब मेरा समय बच जाता है उनको डेली उसे पोस्ट करते हैं उनको मैं देखती हूँ पढ़ती हूँ तो उससे मुझे मेरा डेली का जो सामयिकी का जो काम होता है वो हो जाता है जिसकी वजह से मेरे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं मेरे परीक्षाएँ उनमें मुझे सहायता मिलती है